हमारे उत्तरप्रदेश में कई ऐसे थिएटर है जहाँ पर फिल्में दिखाई जाती है लेकिन मेरी जानकारी में यहाँ पर टॉकीज है और जे एच पी मॉल है जहाँ पर नई नई फिल्में दिखाई जाती हैं और यहाँ पर काफी महँगे हॉल भी हैं जहाँ पर हम लोग तो नहीं देख पाते हैं लेकिन जो छोटे मोटे जगह है जहाँ छोटी सिनेमा हॉल है वहाँ पर हम लोग जाते हैं वहाँ पर फिल्में देखते हैं वहाँ भी फिल्में अच्छी लगाई जाती हैं और फिल्में देखने अपने परिवारों को सब जाते हैं तो वहाँ मतलब काफ़ी अच्छा अनुभव होता है कि अपने परिवार के साथ और समाज में जो समाज पर जो मूवी बनती है वह भी मूवी दिखाई जाती है तो मैं काफ़ी अच्छा लगता है